आ हमरा सबके मैथली भाषा जे हइ गाँवके से हमसब तऽ अयसेही बोलि रहलहुॅं हन किएकी तऽ बाहरके साइकलमे आबके जे हइ से सब परदेश रहऽ लागल हन तऽ वहाँ से जे परदेश से जे अब आयल तऽ ओ शुद्धके जे हइ से ओ हुनका भाषा बनल जेकि हम्मे आरके समझबे नहि केलहुॅं आ अपन जे ई ई भाषा बोलनाइ जे ओकरा से नहि होइ हइ हमरा आरके अपन भाषा जे हइ से तऽ शुद्धके बिषय यऽ अपन भाषाके ओ ओ अपनवला ओहार बला भाषा जे गाँवोमे आयल दस तरह बोललक जेकि ओक्कर आरके भाषा हम्मे आरके एहिठाम बेसी बुझबो नहि केलहुॅं आ ने हमर भाषा ओ बुझलक खाली दादा दादी ई सब कहलक तऽ बुझलहुॅं हँ दादा कहै हइ दादी कहै हइ आ ओ की बतियाइ हइ आर बाँकी से सब हमसब नहि बुझै छी हँ ओ संस्कारे जे हइ से ओहि ढंगके ओकरा भेलै आ जे हम नहि हँ मौका मिललै ओ बाहर रहलै गरीबी से बाहर गेलैया यहाँ तकले जे बाहर से जब कमाकऽ आबै हइ गाँवमे गाम सब आयल बाहरो लोको बाहर छोरो रहै हइ हमरा आरके बाप दादा जे भाषा हम बोलै छी इएह भाषा हमरा आरके सातो पीढ़ी अय जाके गुजरि चुकलै हमरा आरके अथी हइ हमर बाबा तकले यादि हइ बाबाके बाबा तक परबाबा तक यादि हइ इएह भाषा बोललकै जे हमसब अभी बोलै छी हँ आब बदलाव आबि गेलै हइ भाषामे हमरा आरके ओ भाषाके जनकारी नहि रहै हइ बाहर भीतर जे आएल सब अपन बदलाव कऽ लेलक भाषा जे